میں شہری پرویش کرنے کے باوجود گاؤں میں رہنا اس لیے کیوں پسند کرتی ہوں کیونکہ وہاں کے واتاورن بہت اچھا ہے وہاں پر سانس لینے میں بہت ہی راحت ملتی ہے جو کہ شہر میں نہیں ہے شہر میں بہت ہی پولوشن ہے گاؤں میں ہمیں صاف صاف ندیاں پیڑ پودے سب سے زیادہ گاؤں میں ہمیں کھیتی اور پیڑ پودے دکھائی دیتے ہیں جوکہ شہروں میں صرف بڑی بڑی بلڈنگ اور اور بہت ہی پولوشن ہوتا ہے گاؤں میں ہم آرام سے زندگی سے کاٹ سکتے ہیں وہاں پر ہم کوئی بھی نان کوئی بھی جنک فوڈ نہیں کھا سکتے صرف نیچرل فوڈ کھا سکتے ہیں شہر میں ایسا نہیں ہے وہاں پر ہم نیچرل فوڈ تو ہمیں مل ہی نہیں سکتا سارے جنک فوڈ ہی کھاتے ہیں اس لیے مجھے گاؤں میں رہنا سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے یہی کارن ہے کہ میں شہر میں پرویش کرنے کے باوجود بھی گاؤں میں رہنا پسند کرتی ہوں کیونکہ وہاں کا واتاورن بہت ہی اچھا ہے اور وہاں پر شدھ ہوا ہے ہم سانس لینے میں کوئی دقت نہیں ہوتی اس لیے مجھے گاؤں میں رہنا پسند ہے